जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव दारिमिन होननानै बुङोब्ला जोंनि जाय जोंनि जायगायाव बांसिनानो दारिमिन होननानै बुङोब्ला साहानि दारिमिन दङ साहा बिलाइनि ओह बेवहाय गोबां मानसिफोरानो बिदिनो खामानि मावनानै जिउ खुंगासिनो दङ बिलाइ खानाय बायदि बायदि बिफोरबायदिनो ओह आरो बे दारिमिननि सिङाव माखासे खामानिफोर जायो बेवहायनो गोबां मानसिफोरा हिन्जावफोरानो बुं बा हौवाफोरानो हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो मानसिफ्रानो बेफोरखो साहानि दारिमिनाव हाबनानै खामानि मावनानै दङ गाव गावनि जिउखौ खुंनानै दङ बा खुंलांगासिनो आरो बिजोंनो माखासे मानसिफोरा गाबा गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेलांगासिनो बे साहानि ओह साहा दारिमि साहा बिलाइनि दारिमिनाव हाबनानै ओह बांसिनै ओह दारिमिन बुङोब्ला जोंनि जायगायाव साहा साहा बिलाइनि दारिमिन दङ गोबां दङ साहा बिलाइनि दारिमिन बेजों लोगोसे बांसिन बुङोब्लाथाइ साहा बिलाइनि दारिमिना जोंनि गि जोनि जायगायाव बांसिनै दङ आरो बेहायनो गोबां मानसिफ्रा खामानि मावनानै जिउ खुंनानै दङ बेजों लोगोसे बिदिनो गुबुन दारिमिनफोरबो दङ फिसा फिला बिदिनो जि दानायनि आरो गुबुन माखासे गुबुन गुबुन दारिमिनफोर दङ जि दानाय दङ साहा बिलाइनिआनो बांसिन दङ साहा बिलाइयावनो गोबां मानसिफ्रा रोजा रोजा मानसिफ्रा खामानि मावनानै गाबा गावनि जिउखौ ओह खुंलांदों आरो नख'रफोरखौ सालायलांदों हिन्जावफोरब्लाबो हौवाफोरब्लाबो गासैबो मानसिफ्रानो हा बे दारिमिनाव हाबनानै जिउ खुंदों आरो गुबुन दारिमिन बुङोब्ला जि दानायफोरनि दङ बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन दारिमिन दङ बांसिनै जोंनिया साहा बिलाइनि दारिनिनानो मुंदांखा आरो बेवहाय जों गो रोजा रोजा मानसिफ्रानो खामानि मावनानै थांनानै दङ गाबा गावनि जिउखौ खुं खुंगासिनो दङ बे बे बिनि गेजेरावनो आरो माखासे गुबुन गुबुन दारिमिन दङ बेजों लोगोसे साहा बिलाइयानो साहा बिलाइनि दारिमिनानो जोंनि जायगायाव मुंदांखा आरो